हा मां कोशिशि कई आहे खेल खे पंहिंजे ख़ुदि जे विष विषय ठाहिण जी कोशिशि कई आहे लेकिन उन में कुझु कॾहिं कुझु बदिलिणो पवंदो आहे त कॾहिं कुझु ॻाल्हाइणो पवंदो आहे कंहिंजे लाइ बि मां ॾाढनि सां ॻाल्हायो की भई हिन में इहे बदिला कयो इहे चेंज कयो इहे हुन खे मटियो पर कोई कुझु माण्हू ॻाल्हि मञंदा आहिनि कुझु न मञंदा आहिनि त उन लाइ मूंखे पंहिंजो हिकु साम्हूं ई रखिणो पवंदो आहे विषय की इहे ॻाल्हि मञिणी आहे अगरि न मञंदव त पोइ हिन खेल खे तहां सही ढंग सां खेॾी न सघंदव खेॾण लाइ हर शइ जो हिकु सिद्धांत थींदो आहे उहो सिद्धांत तव्हांखे अपनाइणो पवंदो ऐं उन खे ॾिसण लाइ तव्हांखे कुझु न कुझु पंहिंजियूं ॻाल्हियूं रखिणियूं पवंदियूं ॻाल्हियूं रखण लाइ तहांखे अॻिते वधिणो पवंदो ऐं ॿियनि सां पंहिंजी चटाभेटी बि करिणी पवंदव ऐं जेका अधिकारी आहिनि या जेका बि पंहिंजा साथी आहिनि बिरा सभु गॾु आहिनि उन्हनि सां बि तव्हांखे सम्झ सम्झणो पवंदो स ॾिसिणो पवंदो ऐं स्पोर्ट्स जेका करनि था खेॾनि था जेको उन्हनि सां बि तव्हांखे सम्झणो पवंदो अगरि न सम्झी सघंदव त तव्हां पंहिंजे लाइ कुझु बि न करे पाईंदव ॿियनि लाइ बि कुझु न करे पाईंदव अगरि काए तव्हांखे समाज लाइ ॿियनि लाइ करिणो आहे ॿारनि लाइ करिणो आहे त तव्हांखे खेल में कुछ न कुझु पंहिंजो अॻिते पोइते सैटिंग करिणी पवंदी